सभसे पहिने तऽ ई ज़रूरी छै जे अपन अपन करूँ सुधार तखने मिटत भ्रष्टाचार एकर बाद नागरिक सुरक्षा लऽ ई ज़रूरी छै कि समाजिक रूपसॅं हम एक दोसरके सम्मान करी एक दोसरके अस्तित्वक मानी तऽ समाजिक सुरक्षा क़ायम रहतै आर अपन अपन सीमामे बँधल रही अपन अपन सीमामे अगर रहै छियै तऽ कहियो असुरक्षाक भावना नहि हेतै एकर बाद पुलिस प्रशासन या सरकारके भी ज़िम्मेदारी बनै छै जे समाजिक सुरक्षा लय हम क़ोन प्रकारके उपाय करी जे हमर समाजिक सुरक्षा बनल रहय